رقص ایک فن ہے جو صرف جسمانی حرکات تک محدود نہیں بلکہ اس میں جذبات اور تخلیقی اظہار بھی شامل ہوتی ہیں میں اپنی رقص کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ پریکٹس کرتی ہوں میں مخصوص وقت مقرر کرتی ہوں جس میں مختلف طرح طرز کے رقص جیسے کلاسیکل ہپ ہاپ اور فری اسٹائل کی مشق کرتی ہوں میں خود کو متحرک رکھنے کے لیے موسیقی کا استعمال کرتی ہوں جو میری جذبات کو ابھارتی ابھارتی ہے اور مجھے رقص کے لیے تحریک دیتی ہے مزید یہ ہے کہ میں مختلف ڈانس ویڈیو دیکھتی ہوں آن لائن کلاسیز میں حصہ لیتی ہوں اور جب بھی موقع ملے کسی استاذ یا سینئر ڈانسر سے رہنمائی لیتی ہوں اس کے علاوہ میں فزیکل فٹنس پر بھی خاص توجہ دیتی ہوں کیونکہ ایک اچھے ڈینسر کے لیے جسمانی لچک اور طاقت ضروری ہوتی ہے میں یوگا اور ایکسرسائز کرتی ہوں تاکہ میرے جسم میں روانی برقرار رہے میری سب سے بڑی تحریک میری اپنی محنت اور خواب ہے جب میں خود کو رقص کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے اور یہ مجھے مزید بہتر بنانے کے لیے حوصلہ دیتی ہے میں ہر بار خود کو چیلنج دیتی ہوں کہ نئی تکنیک سیکھوں اور اپنی کارگردگی میں بہتر ہو لاؤں اس طرح میں مسلسل سیکھتی رہتی ہوں اور اپنے فن میں نکھار لاتی ہوں